ہاں ہیلو وعل سر ہاں بولیے کہاں ب کو کؤ کہؤ ہو ہاں آم تو سر میرے پاس آام ہو سکتا ہے ایک کوئنٹل دو کئنٹل ہو سکتا ہو جائے گا کون ساؤوللینا پانچ کٹل ہو جائے گا پانچ گنٹل تو تو تو کون کون آ لینا ہے میرے پاس نام ہے مطلب یہ قسم بوگ ہے بمبئی ہے محالدے ہے کلکٹیا ہے سب ہے اچھا لینا ہے ٹھیک ہے تواں لینا ہے بلیے آپ کام ملے گا آپ آج آج لینا چاہتے ہیں آج لے سکتے ہیں شام میں لینا چاہتے ہے شام مل سکتے ہیں جس ٹائم لینا سام نے ٹھ سنے والگا سن لے لیا تھے پانچ کئنٹل ٹھیک ہے پانچ کئنٹل لینا پانچ کئنٹل دیں گے خالی کون ہمل لےا خالی بھئی مل دے پل پتے جاتیں پندرہ کنٹل پانچ سے پندرہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے آنا نام ہوہن جائے گا ہاں ہو جائے گا ٹھیک ہےر تیار کریں گے ساتھ سل ہاں اچھا ہی س سے کوئی بھی دینا نہ ہے سب کچھ سی ہو جائے گا اچھے ہم ن کرنا ہے گ ج ہم اچھے ہم دینا اور کچھ ہم بتا دی یہی سنکٹیاں ب جائے دلی بو مان ج ہےت ٹھیک ہے ج ٹھیک ٹھیک ہے آئیے سام میں لے جائیے اپنا خام سائڈ کر دیں گے ہاں کو